आं बाजै हटेल निफ्राय मोनसे अमा लाबोदोंमोन नाथाय अमायानो मोजां नङा मैयानि बासिफोरसोमोन नामा गेसाव मोनामनायखाय आं फसायासै आं अर्दार खौनो केन्सेल खालामनो सानबाय आंनो नांला बे अर्दार खौ